अ हेल्ल' मेम नोंथांनियाव माबा साख्रिनि फस्तफोर दं नामा खालि पस्त औ ओमफ्राय माबायदि पस्त दं खालि

अ अ ओमफ्राय आंथ' ग्रेजुयेतमोन बि कम खालामदोंमोन आं

औ आं कमार्सआवनो फरायखानाय औ औ ओमफ्राय आरो आलादा पस्तफोर दंबावो नामा माबाफोर गुबुन

ओमफ्राय खामानिफोरा माबायदि मावनांगौ जायो बेयाव

औ औ ओमफ्राय बेयाव जइन खालामनो थाखाय माबायदि खालामनांगौ दकुमेन्ट्सफोरा औ औ औ एन्थ्रेन्सबो होनांगौ जायो आरो अ अ अ औ दे होनबालाय मेम थेंकइउ